हैलो हां जी हां बोलो अच्छा अच्छा हां अच्छा दिक्खो महाराज साढ़े इत्थें लक्कड़ी दी कीमत होंदी ऐ काठ बक्खरा बक्खरा होंदा कठुए दा काठ जेह्ड़ा सारें कोला मश्हूर ऐ ते जे अगर ओह् तुसें ओह्दा बनाना होग तां तुसें ओह् थोड़ा इयां मैंह्गा बी ऐ लेकिन ओह् मजबूत ऐ ओह् चलने आह्ली चीज ऐ थुआड़ी सौ साल तगर टिकग तुस इक हां जी हां जी बिलकुल बिलकुल ऐ टाल्ली दी बी ऐ साढ़े कोल टाल्ली दा इन्ना एह् टाल्ली बी मजबूत ऐ ब टाल्ली ओह्दे कोला घट्ट ऐ थोड़ी जेह्ड़ा कठुए आह्ला काठ ऐ ओह् स्हेई ऐ तुस इक बारी कम्म करेओ निं थुआड़े घर कुत्थै न अच्छा में तुसें इक कम्म करगा नी मैं तुसें फोटो सेंड करगा नुहाड़े फोनै'र खरी नी ते तुस एहदे चा केह्ड़ा केह्ड़ा तुसेंगी सेट पसंद ऐ ते तुस मिकी सनाएओ ते तुसें जिसलै टैम लग्गग ते तुस मेरे कोल आएओ अच्छा अच्छा तुसेंगी बड्डा लांग चाहिदा है नी ठीक ठीक हां बिलकुल कोई नी सर जनाब होई जाग तुस टेंशन नि लैओ तुस मिकी सनाई ओड़ेओ कनेहा कनेहा तुसें डजैन चाहिदा साढ़े थोड़े बेस्टर्न डजैन बी हैन थोड़े पराने डजैन बि हैन साढ़े कोल मीडियम डजैन बी हैन जनेहा तुसें चाहिदा होग तुस मिकी सनाई ओड़ेओ में तुसें इक पूरी कापी दा इक फोटो सेंड करगा नी ओह्दे बिच्च सारे डजैन बी हैन ओह्दे च काठ दी लक्क्ड़ी बी ऐ दित्ती दी तुस सारा दिक्खियै मीं हां महाराज साढ़े कोल सब किस्म दे न साढ़े कोल उप्पर जियां टेबल दे उप्पर लगदी शीट जेह्ड़ी साढ़े कोल लकड़ी दी बि लग्गी जन्दी फ्ही औदे बाद शीशा बि लग्गी जंदा तुसें जेह्ड़ा तुस आखग उ'ऐ सन माइका बगैरा जिन्ना तुस आखगे तुसें उ'यै डजैन थोह्ग साढ़े कोल हर इक व्राइटी पेदी ऐ हां जी बिलकुल तुसें थ्होई जाह्ग जनाब इत्थें साढ़े कोल हर इक किसम दी लक्कड़ी ऐ तुसें टेंशन नी लैनी हां तुसें साढ़े उप्पर छड्डी ओड़नी गल्ल ते तुसें इक बारी चैक बी करने आना होग ते करी लैएओ साढ़े इत्थे महाराज साढ़ी हट्टी अज्ज कोला एह् साढ़े मेरे दादे कोला दादे दे बी डैडी चलांदे हे मेरे जानि परदादा चलांदे हे ते अदूं गै साढ़ा ऐ मार्कट च साढ़ा बैठे दी ऐ हट्टी ते साढ़ा सारे इत्थें जिन्ने बी हैन सरे साढ़े कोला गै लैंदे न काठ ठीक ऐ तुस हां तुस घबराओ निं ते बेफिक्र रवो ते तुसें जो बी चाहिदा होग साढ़े कोला लेई जाना बाकी अस दिक्खी लैगे जिन्ना होग ना घट्ट बद्ध तुसें टेंशन निं लैनी ऐ ठीक ऐ नी हून तुस साढ़े अपने बंदे ओ ओह् नेईं नेईं महाराज ओह् नेईं नेईं तुसें तुसें कोई टेंशन निं लैनी असें तुसें गी गरैंटी देनी ठीक ऐ पंज साल दे अंदर अंदर उसी कक्ख बी होग ना तुसें असें गी उत्थें गै देई जाना बापस ठीक ऐ साढ़ी हट्टी छड्डी जाना तुसें हां ओह् दिक्खो महाराज में तुसें सनां इयां ओह् एह् साढ़ा होंदा नि ऐ पर साढ़े इत्थै लोड कैरियर होंदे उंदा कराया होंदा ओह् तुसें गै देने पौना ऐओह् लेबर बक्खरी होंदी ठीक ऐ नी बाकी इयां तुसें इत्थै लोड कैरियर लब्भी जाना उसनै थुआड़े घर पजाई देना हां ते जेह्ड़ा बी नुहाड़ा कराया भाड़ा होग ते ओह् तुसेंई उसी बंदे गी देई ओड़ना ड्रैवरे गी चलो कोई गल्ल नि ओह् इयां मैं करी लैगा गल्ल तुस अपने गै बंदे ओ हां जी हां जी हां आएयो कन्नै होर बी आंढी गुआंढियें कुसै गी चाहिदा होग काठ कूठ ते ताईं दा गै अड्रैस देओ खरी नी

खरा खरा राम राम राम